میرے بھائی بہن اور میں انہیں کے ساتھ رہتی ہوں مجھے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا پریوار کے ساتھ رہنا بہت پسند ہے اور تمام بھائی بہن ایک ساتھ مل جل کر کے پیار محبت سے ان کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں کبھی کبھی ہم بھائی بہنوں میں لڑائی جھگڑا بھی ہوجاتا ہے جو کہ وقتی ہوتا ہے ایک جگہ رہنے سے ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میری اور میرے بھائیوں میں مخلتف بھی ہیں جیسے کہ بچپن سے مجھے پڑھنا لکھنا بہت پسند ہے لیکن میرے بھائی کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کمپیوٹر چلانا مجھے بہت پسند ہے لیکن میرے بھائی کو کمپیوٹر چلانا بالکل نہیں پسند وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام سیکھ لیں گاڑی وغیرہ کا کام یا پھر ایسی مکین اے سی مکینک کا کام بچپن سے ہی شوق رہا ہے انہیں یہ سب چیزوں کا مسین کا مسین کی چیزوں کا ٹھیک کرنے کا لیکن مجھے کتابوں سے اور پڑھائی لکھائی سے بہت زیادہ دلچسپی ہے